हॅलो हय हय तुमी

आतां बीच म्हळ्या आमगेले वेलसाव बीच आसा बायना बीच आसा बोगमालो आसा ओलांत आसा आनी जेपनीज गार्डना बी एक बीच आसा तुमी कित पळयतात लायक एक्टिविटीज बी जास्त जायी वा क्लीन बीच आतां वेलसाव बीच बी बरें आसा पण बायणां बी एक्टिविटी बी जास्त आसा कितले लोक तुमी अशें फूल कितलो बीच आ तुमकां फिरू जाय आ सगले बीच जर एक सात हजार आमगेले पॅकेज आसा फॅमिली पॅकेज तर तूं सगलो येता बीच बी येता आनी रेस्ट्रंटा बीच आनी मागीर आनी खंय मदीं बी आनी किदें बरें उरलार थिंग बी आम तुमी तुमकां घुवन हय हय जेवण बी आमगेलेत सात पांच जाणांक आतां ती बीच म्हणल्यार ती थ्री डेज ट्रीप उरतली आनी सात हजार जाताली हां हां हय हय मदीं जें बी मदीं जें बी अशें येता न्ही बिर्ला टेंपल जालें मागीर तें फेमस चर्च बी येता आनी तें बी तुमकां घोवन आसलें हांव हय आमगे ड्रायव्हर्स अवेलेबल आसा तुमी जेन्ना डिसायड करता तुमी कॉल कन् बूक करूं जातात बरें कितले लोक तुमी आ ते पॅकेजा एक्चली पॅकेजां फूड इंक्लुडेड आसा हॉटेल तुमकां करचें पडटलें बरें बरें बरें तशें बी चलता ओके बरें हा हां हां हां कॉल करा आमी तुमकां सांगता बरें बरें